ہمارے علاقے میں کھلاڑیوں کو اپنے پسندیدہ کھیل کھیلنے میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے سب سے بنیادی جو چیلنج ہے جو ان کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ جگہ کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنے پسندیدہ کھیل کھیلنے کے لیے ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے اور دوسری چیزوں کی تو بات ہی چھوڑیے وہ جب جگہ ہی نہیں ہوگی جب کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہوگا جہاں پہ وہ اپنے پسندیدہ کھیل کھیل سکیں تو اور دوسری چیزوں وہ کیسے کر سکتے ہیں اسی طرح سے ان کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کھیل کے لیے مثال کے طور پر کرکٹ کے لیے جو اس کے گلبز ہوتے ہیں اسی طرح سے اور بھی ڈریس ہوتا ہے اس کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سے یہ ساری چیزیں بھی مہیا نہیں ہیں جہاں تک فٹ بال وغیرہ کا معاملہ ہے اس میں تو معاملہ اور زیادہ خراب ہے کیونکہ اس کے لیے جو گول ہوتا ہے اس کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے نیٹ ہوتا ہے ریفری وغیرہ ہوتے ہیں جو اس کے رول ریگولیشن کو بہت اچھی طرح سے جانیں اور کھلاڑیوں وغیرہ کو مشورہ دیتا رہے اس طرح کے کوچ وغیرہ کا بالکل نظام خراب پڑا ہوا ہے